हमारे यहाँ स्थानीय कलाकारों के लिए कई सारे मदद और संगठन हैं कलाकारों के लिए भोपाल में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है जिसमें अलग अलग प्रकार के कलाकार मौजूद हैं साथ ही कुछ कलाकार रंगमंच गायन नृत्य नाटक ऐसे हैं जिनके लिए मदद मिलती है जैसे रविंद्र भवन भारत भवन शहीद भवन ऐसे स्थान उपलब्ध हैं जहाँ अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं सहयोग भी मिलता है और कई संगठन समुदाय फाउंडेशन और समाज और सोशल मीडिया नेटवर्क हैं जहाँ पर कलाकारों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया जाता है और ऐसे अवसर मिलते हैं जिससे कलाकारों के लिए काफ़ी सहयोग भी मिलता है और उन्हें समय पर उनके लिए कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाते हैं